हॅ हॅलो नायक ट्रेवल्स उलयता आ म्हाका हे सांग जाणा जावपाक जाय आशिल्ले की गोंयान सावथान मसालो खंय मेळटा बरो शॉपार हय होममेड मसालो जाय जो म्हाका भायर हांगा अब्रॉड व्हरपाक जाय पॅक करून

म्हाका आयको येना

हॅलो

हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो हय हय ओके सो तो एक करपाक जाय मसालो आनी थंय म्हाका अशें मागी पासां खाजूर आनी सोरो उर्राक ते बीन अशे काजू फेणी तसले बीन मेळपा अशे एकूच कडेन अशे सगळें मेळटा ती प्लेट हय पूण बरी क्वॉलिटी जाय म्हाका अशी की एक वरस ती उरपाक जाय हां पूण आनी म्हाका हेंवूय तुमकां तुमची ट्रेवल यें आसा न्हू कार बी सर्वीस सो म्हाका एक दिसाक लागोन ती मातशी रेंटाक जाय आशिल्ली म्हाका थंय शॉपिंग करपाक लागोन सो तुमी कितके चार्जीस अशें घेता थ्री ठावजंड अशें कांय कमी बीन जायना अशें कांय अशें कमी बीन जावपाक शकना त्री ठावजन टू थाउजंड फायव हंड्रेडान बीन अशें जावपा ना किद्याक थ्री ठावजंड म्हळ्ळ्यार खुबूच जाता मातशें जाता जाल्यार मातशें ट्राय करा किद्याक मागीर आमी तुमच्याच वांगडा येतली न्हू शॉपिंग करपाक काजू बी जाय मागी प्लस ती उर्राक फेणी प्लस मसालो टू थावजंड एट हंड्रेड ओके सो तूं म्हाका ती अशी फाल्या दोन आनी एक दिसान जाय आशिल्ली आयज सव्वीस तारीख सत् अठ्ठावीस तारखेक म्हाका जाय आशिल्ली

फाल्यां ना अठ्ठावीस तारखेक म्हणल्यार आमी सकाळीं येतली व्हरपाक हय हय तेन्नाय ना फाल्यां आमचे कडेन गाडी ना न्हू म्हणून आमी पोरवां आमकां गाडी जाय आशिल्ली पोरवात आमी शॉपिंग करतली हां बरें हा